एह्दै कन्नै गेम दा एह् होंदा एह्दे कन्नै इक ते साढ़े ग्रां च कोई बी संस्कृति कोई बी प्रोग्राम करगे तां एह्दे कन्नै एह् होना इक ते साढ़े हैं एकता एकता होनी ऐ एह्दे च क्योंकि अस कट्ठे होइयै खेलगे गेम गूम खेलगे जि'यां के मतलू इक ग्रां च ग्रां बायज मैच कराई ओड़ेओ कुसै टीमा टीम बाइज एह्दे नै इक ते साढ़ी जान पैह्चान बधनी दूई साढ़ी एह् होनी जा एकता होनी एकता इ'यै होनी के जान पैह्चान बननी और मनोरंजन आस्तै अपने इक ते साढ़ा मनोरंजन दा साधन होना चाहिदा होई जाना एह्दे नै और दूआ एह् होना के साढ़े च जेह्की जान पैह्चान बधनी एकता होनी कुसै किसै चीजे बी जरूरत होऐ इक दुऐ बंदा औने जाने कम्म औग और जान पैह्चान होग इक दुऐ बंदा कम्म औग एह्दे च और दूआ खेल करागे गेम करागे तां एह्दा अपना एह् ऐ के सेहत आस्तै फायदा ऐ अपनी गेम दा खेलने नै और अपना अच्छा शरीर रौह्ग अच्छे गेम खेलगे एह्दे और केईं फायदे न एह्दे कोला बंदा नशे कोला बी बचग जेह्ड़ा बंदा गेम खेलग तां आदमी इक मकाबला दी इक कम्पीटीशन दी भावना औग जे नेईं इस ग्रां दे मुड़े खेला दे न असें खेलना हुन गेम खेलो ते गेम खेलन नै बच्चै अन्दर एह् चीज होग गेमै आस्तै तां बच्चे ई एह् लग्गना के नेईं में खेलने गै खेलना और एह्दे अगर गेम आह्ली साइड जाह्ग तां ओह्दा नशे आह्ली साइड दा बी बचाव होई जाना उ'न्नै अपने शरीर दी तरफ ध्यान देग अपने एह् दिखग आटोमैटीकली ओह्दे कोल टाइम निं होना फालतू सोचना सोचना नेईं पौग टाइम तां ओह्दा नशा बची सकग ओह् दूआ एह् कल्चरल प्रोग्राम करगे कल्चरल प्रोग्राम करना एह्दे नै बी अपने ग्रां दा जेह्ड़ा पराना कल्चर ऐ ओह् जींदा रौह्ग अपने लोकें अपने लगग जे प्रोग्राम ऐ अपने जेह्ड़े लोकल उद्धर दे लोकल कलाकार न जेह्ड़े कोई डोगरी गीत बगैरा गाने आह्ले न उं'दा प्रोग्राम रक्खी ओड़ेआ जेह्ड़े कोई नमें नमें बच्चे जेह्ड़े नमें अग्गैें बधा दे होन गे ते उं'दा प्रोग्राम रक्खी ओड़ेआ एह्दे नै जेह्ड़ा साढ़ा संस्कृति जेह्ड़ा साढ़ा अपना जेह्ड़ा कल्चर ऐ ओह् सेव रौह्ग